असें कोई कारोबार करना होऐ ते पैह्लें बी कोई असें बी दकान खोह्लनी जां किश बी कारोबार करना होऐ असें मतलब ओह् करना पौंदा कि एडवांस ते कोई रेता बजरी लैना होंदा ते ओह् भी मजदूर दिक्खना पौंदा ते भी इन्ने साढ़े कोल पैसे निं होंदे कि असें एह्बी कोई करना पौंदा किश जां बैंक लोन चुक्कना पौंदा जां किश करना पौंदा बैंक लोन ई कोई आसानी कन्नै निं थ्होंदा ओह्बी आखदे कोई बाड़िये दे काकल लेई आओ कोई तुस ते ओह् करो आह्नियै ते भी करने आं किश कोई असें लैना पौंदे न एह् ते इ'यां एह्बी नेईं मनदे न कि में थोह्ड़ा इक दकानै दा कम्म करनी आं सूट सीनी आं ते भी में आखनी कि मेरी दकानै पर अ'ऊं कपड़े बेचने आस्तै भी रक्खां ते बेचां बी ते सीनी बी आं कि थोह्ड़ा होर कारोबार बधै मेरा कि मेरी सूट सीने दा कम्म बी ठीक ऐ भी बी जाना पौंदा लोन लैने गी बैंक मेनैजर कन्नै कीती ही गल्ल ते उ'नें आखेआ कि तुस कोई बाड़ी दे कागज लगाओ ते बाड़ी दे कागज़ ऐ निं ऐ कोई कोई होर दिक्खना पौंदा कोई अच्छी भी जेह्दे उप्परा असेंगी कोई लोन थ्होई जा लोन लेइयै भी अस अपना कारोबार बधाई सकचै ते एह् ऐसा की ओह् ते दकानै बिच होर कोई कपड़ा पाह्चै होर थोह्ड़ा कोई कम्म बधाचै की जेह्दे कन्नै साढ़ा कोई कारोबार होर थोह्ड़ा बधै ते इ'यां कि इ'यां कि साढ़े कोल पैसे निं औंदे न की इ'यै कि लोन लेइयै अस कम्म करचै थोह्ड़ा अस बधाचै कि एह् ऐ की